آج کل کے دور میں آن لائن کلاسز بہت ہی عام بات ہو گئی ہے ہر ہر ایک بچّے آن لائن کلاسز کرنا چاہتے اور وہ لوگ کرتے بھی ہے آن لائن کلاسز کی خوبیاں یہ ہے کہ آنے جانے میں کوئی بھی پریشانیوں اور دِقّت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے اگر کوئی بچّہ پڑھنے والا ہوتا ہے تو وہ آسانی سے اس چیز پر آن لائن کلاسز پہ پڑھ سکتا ہے اور آن لائن کلاسز پر پی ڈی ایف نوٹس وغیرہ بھی ملا جاتا ہے اور ہر ہفتے آن لائن کلاسز میں ٹیسٹ ہو چلتا ہے چلتا رہتا ہے اور یہ خرابیاں یہ ہے کہ آن لائن کلاسز میں میں جب کلاس چلتا رہتا ہے تو جو بچّے پڑھنے لکھنے والے نہیں ہیں وہ دوسرے ویب سائٹ کو کھول کر کے کسی دوسرے چیز دیکھنے لگتے ہیں اور وہ لوگ کلاس میں جو ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے اس وجہ سے وہ لوگ پڑھائی نہیں کر سکتے اور امتحان میں اچّھے نمبر نہیں لا پاتے آ جو بّچے کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے کرتے ہیں وہ لوگ کے نمبر بھی بہت ہی بہترین آتے ہیں آن لائن کلاسز لاک ڈاؤن کے وجہ سے ان لاک ڈاؤن کے بعد سے بہت ہی زیادہ پھیل گیا ہے اور اور اب تو عام بات ہی ہو گئی ہے لاک ڈاؤن سے پہلے تو کوئی کوئی آف آن لائن کلاسز کرتے تھے اور آف لائن زیادہ کیا کرتے تھے آن لائن کی کی آن لائن سے جو ہے نا اچّھی پڑھائی نہیں ہوتی آف لائن میں زیادہ سمجھ میں آتا ہے اور بہترین پڑھائی ہوتی آف لائن میں آن لائن میں پڑھائی تو اچّھی ہوتی ہے بٹ اینڈ جو بچّے جو اسٹوڈنٹ بہت ہی زیادہ اچّھے ہوتے ہیں پڑھنے والے تھے انہیں کے لیے بہت بہترین ثابت ہوتا ہے